जी बोलिए जी प्रणाम कहिए सर अच्छा सर बहुत अच्छी बात है और सब शिक्षा के बारे में बताइए आप लोग के जिला में कैसा विधि व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई का सर ऐसे विधि व्यवस्था तो अब कुछ सुधार हुआ है ठीक चल रहा है फिर भी अभी उतना पढ़े लिखे लोग नहीं है और जब अब शिक्षा में कुछ जागरुक जागृति आई है जागरुक हुए हैं अब हर तरह के लोग बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं यह एक अच्छा है कि होना चाहिए सबसे खास बात ये है कि जो कुछ पढ़ भी लिख लिए हैं तो वो इक तह का जॉब की खोज है प्रयास है खराली कोई न अपना अपना रोजगार हो और सर आप लोग के यहाँ विधि व्यवस्था के बारे में बताइए उसमें भी सर अभी ये बात है कि कुछ इस्कूल में जैसे कि कहिए कि बच्चे सभी नहीं आ रहे थे तो अब तो सरकार के ही माध्यम से बच्चे के लिए एक मीनू तैयार कर दिए है खाना पीना के लिए अच्छा विधि व्यवस्था है अब अच्छा पब्लिक अभिभावक भी जग चुके हैं सभी गार्जन अपने बच्चे को इस्कूल भेजते हैं सरकार भी शिक्षा में तत्पर है कि सभी बच्चे पढ़े लिखे ये सरकार का अच्छा पहल है

बच्चा का जागरुक होना संभव ये दर्शाता है कि गार्जन का बच्चा भी सजग हुए हैं और सरकार भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं तो हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा विधि व्यवस्था सुधिद हो रहा है जो हम लोग को एक समाज में शिक्षा की नई दिशा